میری شناخت دہلی کی گنگا جمنی تہذیب سے جڑی ہوئی ہے جہاں مختلف مذاہب اور ثقافتیں مل کر ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں حضرت نظام الدین اولیہ جیسی شخصیات نے محبت رواداری اور خدمت خلق کا پیغام دیا ہے میں اپنی کمیونٹی کی ان قدروں پر فخر محسوس کرتا ہوں جو امن بھائی چارے اور علم کی بنیاد پر قائم ہیں